अंडाके तुलनामे मासु लेल मुर्गा पालनके की फायदा छै अहाँ ओहन वेसी उम्रक मुर्गामे अण्डा उत्पादमे कमीके केना रोकि सकैत छी मुर्गीके सुरक्षित तरीकासँ लाउ जेबक लेल सभसँ नीक तरीका की अछि मुर्गी पालन कयल जाइत अछि ओकरा मासु बनाबऽके लेल मुर्गाके खुआएल जाइत अछि मुर्गाके वजन बढ़ाएल जाइत अछि आओर मुर्गी मुर्गी पालन कयल जाइत अछि मुर्गीके फाइबर युक्त भोजन खुआएल जाइत छै ओकर मासु बढ़ाएल जाइत छै मुर्गा पालनके फायदा छै मुर्गा पालन से बहुत फायदा छै मुर्गा पालन केलासँ बहुत वृद्धि होइ छै आइ अबै छै कमाइ होइ छै बहुत फायदाके चीज छै ओहिसँ बहुत बेनिफिट होइ छै आओर मुर्गा पालन कयल जाइत छै मुर्गा पालनक लेल एगो घर बनाएल जाइ छै जाली दरुमा जाहिमे चारो तरफ जाली लागल जाइत रहै छै आ ओहिमे मुर्गा राखल जाइ छै हवादार घर बनाएल जाइ छै उत्पादमे कमी केना रोकै छै पातक कमी नहि